असांजे ग्रामीण समूदाय में इलाही तरीक़े जा डांस लोकप्रिय आहिनि जीअं बीहू डांस बीहू डांस आसाम में मशहूरु आहे गरबा ऐं डांडिया रास गुजरात में ॾाढो लोकप्रिय आहे भांगड़ा एंड गिद्दा पंजाब में लोकप्रिय आहे ऐं लावनी महाराष्ट्र में लोकप्रिय आहे जीअं नवरात्रनि में डांडिया डांडीया जो समारोह नव ॾींहं हलंदो आहे ऐं बैसाखी वग़ैरह में पंजाबी ते भांगड़ा कंदा आहिनि ऐं सिंधीअ में सिंधी असांजे झू चेटीचंड ते झूलेलाल साईं जे दर ते माण्हू नचंदा आहिनि सिंधी डांस कंदा आहिनि